औ हेलौ बिनिटा लोगो ना अ आङो लट'मालि आङो नोंसिनि आसामावहाय नेक्स्ट हफ्था थांनो नागिरदोंमोन आरो बेरायानोहाय ओमफाय औ बोथोरफ्राबा माबादि जानानै दंथाय आसामाव अ' ओमफ्राय जेबोथ' उसुबिदा जाया ना

अ अ आसामावथ' बेरायग्रा जायगा गोबां जायगा दंसै ना

औ आङो नुदों आरो माबाफ्रावबो युटियुबफोराव ससियेल मेदियायावहाय मोजां मोजां जायगा नुदों बेरायग्रा जायगा बिनिखायनो थांनो गोसो जादों आरो आं आसामाव

हटेल जेनिबो प्रब्लेम गैया खोमा ने हर थानो थाखाय हटेलफोर मोनो ने

औ बेखौनो आसामनि आसामाव माबायदि सोलिदों माबायदि बेरायग्रा जायगा मोजां दंना गैया बेफोरनि सोमोन्दै एसे नायनो फैनो नागिरदों आरो आङो थांनो आसामावहाय

औ आङोहाय नेक्स्ट सफ्थाफोरावनो थांगोन आङो ओमफ्राय बिदिनो मास मोनसेसो थानानै बेरायनानै नायनोसै सानदों आङो जेला आङो थांनाय जायो अब्ला फन खालामना खबर हरफिनगोन दे लोगो दे बिदिबा आं उनाव खबर हरफिनसै ओम